नमस्कार सर

जी जी सर हमें मछली चाहिए थी सर रोहू कतरा जी जी सर तो उसका अभी क्या प्राइज़ क्या चल रहा है सर

जी जी तो सर उसमें और भी कोई होएंगे ना कि नई और कुछ वेराइटी जी जी जी जी सर जी जी सर जी जी सर सर हांजी सर उसके संग और कुछ भी होगा ना सर

जी जी सर जी जी समझ रहे सर यानि और आपके पास और आपके पास और यानि नए नए प्रकार की डिस होएंगी तो सर बता दीजिए

जी जी जी सर जी जी सर जी सर जी जी सर मेको आपके बारे में पता चला था इसलिए मैंने आपको फ़ोन लगाया कि आपके यहाँ अच्छी चीज़ें है वेराइटीज़ भी अच्छी है और स्वाद भी अच्छा है तो इस चक्कर में मैंने बोला सर से बात करता हूँ सर से बुलवाना ही है पिछले हफ्ते बात करी थी सर जी जी सर जी सर